आङो फुल गायो फुल बिफांखौ गायो गायबोला आङो हायावहा जावनानै लाग्रोयो हायाव जावना लानानै हानिफ्राय गायबासो फुलि जायो नालाय फुलिनिफ्राय जाबासो बाल्थिङाव गायो बाल्थिंनिफ्राय गायबासो मा माखौ बाल्थिङाव हारां जाबोला दैया माबोरै थैलाङो माबायदि गायो बेफोरखौ गायनानैबो मोसौफ्रा माबाफोरा जाबाबो हेंग्रा गैया मा गैया बारि लांदां लुंदां बयथिंबो जाजोब्बाय बिथिंबो बिथिंबो होबा बयजोंबो गाज्रि सानजायो आङो फुलखौ गायो नालाय तगर फुलखौ गायो आङो आरो बै बिबार फिसा फिसा दाउ फुल गुफुरा दावदै फुल होनना बुङो जोंनि भासाहै बिखौ नांबावो बेनिफ्राय बै बिबार गोाजा गोजा बाउनाया गलाप बिबार बिफोरखौबो गायना लायो आरो माबोरै फुलआ थैबोला मा हासारखौ होबा माबायो थांजायो माबोरै माबाखौ होजायो बिबायदि होनायै बयखौबो दा गायो बिदिनो बाल्थिङाव गायो बाल्थिंनिफ्राय गायबोला हायाव गायो हानिफ्रायसो माबायावहा थाङो होनबालाय बि बिबारखौ आं गासैखौबो बोथोरनि फोरबो बाउनायावबो होयो आरो माब्लाबा माब्लाबा नावनि खला आलारि बाथिफोर फोजोंनायावबो होयो आलारि बाथि फोजोंनायाव बेखौ बयखौबो साबसिन नुयो आरो बे बिबारखौनो बे बिबारखौनो आं गावहा मोजां मोनो नालाय बेखौनो गायो बेखौनो आङो फुलि बानायो बेखौनो साफा खालामो हाग्रा जायो हाग्रा जालाङो खामानिफोरावहा बयबो माबा खामलाङो बेखौनो आं माबायो बेखौनो मोजां मोनो नालाय गायो आं बेनो आरो आंनि खामानिया बिदिनोल' आंनि खामानिया मावनाय